नमस्ते सर वो सर आप सिंगर हो ना रही ओह हमें तो तभी तो मैंने आपका गाना सुना था एक जसवंत सिंघ के नाम से मैंने सुना था आपका गीत मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो मैंने यूट्यूब पर सुना था मैं अभी जस्ट युट्यूब खोला तो आपका गाना सामने आया तो मैंने सुना तो एक बार सुना तो मुझे बहुत अच्छ वहीं पर आपका मैंने द नाम ताम पढ़ा तो वो और अचानक हाँ चैनल के सब्सक्राइब कर दिया और वहाँ पर मैं तो जब हाँ आपको भी धन्यवाद जो आपका आप से बात हो रहा है आप से आप मुझ से बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाँ मैं भी मैथिली सिंगर हूँ लेकिन मैं उतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन आपका सोंग मुझे बहुत अच्छा लगा इस लिए आपका हाँ तो वो हाँ सही बात सर सर लेकिन आपका हिंदी का भी जे पूरे अपने हिंदी की बात कर ले तो हिंदी तो पूरी देश में अभी चल रही है और हिंदी सब को समझ में आती है हाँ आप सर गाँव घर से बिलोंग करते कौन से गाँव से ओह नवादा गाँव से वो सर तो आप तो मिथलांचल ही से तो आप तो मैथिली समझते भी होंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा सर लेकिन आप आप जैसे गाते हैं मुझे मैं भी ट्राय करता रहता हूँ ये हिंदी गाऊँ अभी आज मैं आज मैं भी जा रहा हूँ विवाह में जा रहा हूँ तो वहाँ से हम ने सब को फ़रमाइश हुआ है ये भाई आप हिंदी का तैयारी कर के रखिए आप हिंदी ही गाएंगे इस लिए मैंने ये आप से बात किया जे इसके बारे में क्या आप नॉलेज आपके भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा नौलेज है हिंदी सिंगिंग के बारे में हाँ सर हाँ यही यही यही अभी के मिलते हैं गाँव जब आएंगे ना तो आप मिलेंगे दोनों भाई मिलेंगे दोनों के साथ अपना अभी मैं मैं तो मैं तो फ़िलहाल गाँव में शायद आप गाँव में नहीं इस लिए मैं बोल रहा हूँ मैं तो गाँव में ही हूँ हाँ युट्यूब भी चलाता हूँ रंजन सिंघ मैथिल के नाम से मेरा भी युट्यूब चैनल है हाँ हाँ इस लिए मैंने दे दिया था रंजन सिंघ मैथिल के नाम से मेरा चैनल है हाँ वहीं पर मैंने हाँ हाँ सर मिलते हैं मिलते हैं दोनों एक साथ काम करेंगे अपना बढ़िया से देखेंगे और दोनों के तो हाँ दोनों के एक साथ मिल जाएगा तब तो अपना अपनी बढ़िया रहेगा ठीक है सर आते हैं तो मिलते हैं